हाँ बोलिए क्या सर्विस चाहिए आपको मेरे रूस रेस्टोरेंट में तो वेज नॉन वेज वेज में आपको नूडल्स मिल जाएगा बर्गर मिल जाएगा पिज़्ज़ा मिल जाएगा अलग अलग आपका मोमोज़ मिल जाएगा स्टीम मोमोज़ फ्राइ मोमोज़ और फिर नॉन वेज में भी बिरयानी है और चिकन है मछली है जी हाँ दही भी मिल जाएगा जी उसके लिए उसके लिए चिकन चाहिए अच्छा और जो वेज खाता है उसके लिए शाकाहारी के लिए और नमकीन में क्या चाहिए कुछ मंगाइएगा और

हाँ कटहल कटहल का भी मिल जाएगा ऐसे आप चाहे तो पनीर का भी अलग से आप ऑर्डर दे सकते हैं अलग अलग टाइप का हाँ और पराठा किस टाइप का चाहिए नॉर्मल या चपाती टाइप अच्छा आलू पराठा चाहिए औ और खी और कुछ आइसक्रीम ठंडा वंडा ऐसा कुछ हाँ कितने कितने लोगों के लिए खाना चाहिए और शाकाहारी कितने लोग हैं उसमें अच्छा पचास पचास दोनों का चाहिए हाँ और ठंडा कोल्ड ड्रिंक अलग से चाहिए ठीक है आ आ ऑर्डर ऑर्डर कब तक चाहिए आपको सामान कब तक चाहिए दो दिन में चाहिए ठीक है इक्कीस तारीख का हो जाए हो जाएगा हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है रखिए